ہمارے دیش میں ہاسپٹل بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے بہت زیادہ برے ہیں ہمارے دیش میں ہاسپٹلس صحیح ہیں کچھ سرکاری ہاسپٹلس ہیں کچھ پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں سرکاری ہاسپٹلس کا یہ ہے کہ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ سرکاری ہاسپٹل میں علاج صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے یا ڈاکٹر صحیح نہیں ہوتے ہیں پرائیویٹ کالجوں کی دقت یہ ہے کہ وہاں علاج اچھے ہوتے ہیں ڈاکٹر بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن وہاں کے پیسے اور تھوڑا سا وہاں کا فیس زیادہ ہی ہوتی ہے جو ایک عام آدمی اٹھا نہیں سکتا ہے اس لیے وہ سوچتا ہے کہ جتنا ہو سکے وہ سرکاری ہاسپٹل میں جا سکے لیکن ان کے آس پاس کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ سرکاری ہاسپٹل جو ہوتے ہیں وہ زیادہ صحیح نہیں ہوتے ہیں وہ انسان کی جو طبیعت اچھی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی اور خراب ہو جاتی ہے وہاں جا کے تو ہمیں اس مائنڈسیٹ کو بدلنا ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں بیڈ اچھے نہیں ہوتے ہیں کچھ کہتے ہیں بیڈ ہی نہیں ملتے ہیں اور بہتوں کا کہنا تو یہ ہے کہ وہاں کے ڈاکٹر اچھے نہیں ہیں نرس اچھے نہیں ہیں وہاں کی دوائیاں کام نہیں کرتی ہیں بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سرکاری ہاسپٹل فالتو میں ہی بنا رکھے ہیں اور زیادہ اچھے تو پھر وہی ہیں جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں لیکن ایک عام آدمی وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کی فیس نہیں اٹھا سکتا کیوںکہ ایک علاج بھی اگر اب پرائیویٹ ہاسپٹل میں کرواتے ہیں تو اس پرائیویٹ ہاسپٹل کی قیمت ہی کئی لاکھوں میں بیٹھ جاتی ہے جو ایک عام آدمی کے لیے ایک علاج کے لیے اٹھانا بہت زیادہ مشکل ہے انسان اسی وجہ سے لون اٹھاتا ہے بینک سے لون لیتا ہے تاکہ وہ اپنے علاج کروا سکے لیکن پھر وہ علاج بھی پورا نہیں ہو پاتا ہے تو اس لون اور اس علا بیماری کے چلتے اس کو بہت ساری چیزوں کا نا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کسی بھی انسان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کی لائف میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے یا علاج یا اپنی بیوی کا علاج کسی بھی چیز کا علاج وہ اگر پرائیویٹ ہاسپٹل میں کرائے تو اس کے لیے بہت زیادہ یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے